کھیل کھیل کے درمیان سے سب سے زیادہ کھیل کا جنون گاؤں کے بچے کو دیہات کے بچے کو سب سے زیادہ رہتا ہے اور سب سے زیادہ کھیل میں کرکٹ کو پسند کیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ جنون رہتا ہے کرکٹ کھیلنے کا بچے گاؤں کے بچے میں دیہات کے بچے میں بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ یہ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے مڈل کلاس فیملی کی وجہ سے وہ آگے کھیل نہیں پاتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ مڈل کلاس کی فیملی رہتے ہیں اس کا پیسہ نہیں رہتا ہے روپیہ نہیں رہتا ہے جیسے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں میں انڈر سکسٹین اسٹیٹ پلیئر ہوں میں نے اپنے گاؤں میں رہ کے دس کلو میٹر ڈیلی میں پریکٹس کرنے کے لیے جاتا تھا تھری ایٹ پریکٹس میں جاتے تھے تو وہاں سے پھر آتا تھا ہم بہت محنت کیا ہے لیکن اس محنت ناکام رہی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اتنے کی جو ہم کٹ بیگ کھرید سکے اور کھیلنے کا سامان کھرید سکے بال کھرید سکے بیٹ کھرید سکے اتنا میرے پیسے نہیں تھے اتنا میرے پاس میرے بم میرے ابو جان اتنا کماتے نہیں تھے تو ہم لوگ پیچے رہ گئے لیکن ماشاء اللہ سے ابھی پھر بھی ہم لوگوں کی پڑھائی چل رہی ہے ماشاء اللہ سے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور ان ان شاء اللہ کا میابی ملے گی اور کھیل کی بات رہی تو ہمارے گاؤں میں جیسے کھیل جتنے محنت کرتے ہیں جتنے بچے جتنے انٹیسٹ دکھاتے ہیں اپنے کھیل کے اپنے کھیل کے پرتی اتنا محنت اور کسی چیز میں نہیں ہوتا یہ کھیل کے پرتی بہت سارا محنت بہت سارا لگن بہت رہتا ہے اور ہمارے دیس میں بہت سارا کرکٹ کھیلا جاتا ہے اور ہم لوگ کافی اچھے سے اس کو منورنجن سے کرکٹ کھیلتے ہیں